آج کے ٹائم میں دوائیاں انسان کی بنیادی ضرورت ہے ہر انسان جو بیمار پڑتا ہے اس کو دوائیوں کی ضرورت رہتی ہے ایسے میں اگر ہم دوائیوں کی قیمتوں کو دیکھیں تو یقیناً یہ پائیں گے کہ دوائیاں آج کے وقت میں بہت مہنگی ہو گئیں ہیں پر کئی بار سرکار کی کسی اسکیم کے تحت ہمیں دوائیاں کم قیمت میں بھی مل جاتی ہیں میں اپنی کمائی میں سے دوائیوں پر ضرورت کے حساب سے خرچ کرتی ہوں جب بھی ضرورت ہوتی ہے تب ہی خرچہ کرتی ہوں جی کئی بار سرکاری مرکز سے دوائیوں کے لیے ہمیں وہاں پر لمبی لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے جس سے انسان کے وقت کی بربادی ہوتی ہے انسان ضرور سرکاری اسپتالوں میں لائنوں میں لگ کر دوائیوں کا فائدہ اٹھائے پر اگر وقت نہیں ہے تو اس کو دوائیوں کے لیے پیسے خرچہ کرنا پڑیں گے